किसान भाई हैं हम जानवरों का पालन पोषण करते हैं जैसे भैंस गाय काज बस जो होता है वो गोबर हम लोग कई प्रकार के गोबरों का उपयोग करते हैं जैसे हम किसानी खेती किए हैं हम लोग अपने खेतों में जाके गोबरों को घोल के या फिर ऐसे फेंकते हैं फैलाते हैं पूरी तरीके से एक खाद के रूप में पर्याप्त हो जाता ओ उसके बाद हम लोग गैइस यानी कि जो भोजन बनाने के लिए गैस गोबर का ही उपयोग किया जाता है हम लोग कोई एक गढ़े में कम से कम एक आध दो साल का गोबर अकठित करते हैं एकत्रित करते हैं जैसे कि फिर वहाँ से हम लोग उस चीज को गोबर गैस टाइप बनाते हैं कि गोबर गैस के लिए उससे हम लोग भोजन जब बनाने के लिए बहुत प्रक्रिया की तरीके होते हैं दूसरे रूप में हम लोग गोबर को और पाथते हैं जिसे कहते हैं ऊपारी हम लोग गोबर को ऐसी पहले गोबर रखते हैं फिर सानते हैं उसको लोआ बनाते हैं लोआ बनाने के बाद उसको हम लोग ऊपरी पाथते हैं ऊपरी पाथने के बाद हम लोग वैसे खड़ी करते हैं सूखा देते हैं सुखाने के बाद उसका प्रक्रिया हो जाता है खाना बनाने के लिए जैसे लिट्टी चोखा बनाना हो घर में खाना दाल चावल पकाना हो तमाम प्रक्रिया कि उपयोग में रूप में आते हैं खेत में हो गया उपयोग इसमें भी हो गया उपयोग हमारा और गैस गोबर के लिए गया ये हम लोग के प्रक्रिया विधि है